हमरा ई विद्या विहार इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीमऽ एक एडमिशन लेना छलय तऽ हमरा डाइरेक्टर सरसँ मिलना छलय कि हमरा फीस भी कम कराना छलय आओर अभी हम दे भी नहि सकैत छलय तऽ हम एक यहीके टीचर छलय तऽ हुनका हम जानैत छलियै हुनकासँ हम कोचिंग पढ़ने छलियै बहुत पहिले तऽ हुनकासँ हम पुछलियै कि हमरा डाइरेक्टर सरसे मिलना छै काम छै तऽ ओ हमरा डाइरेक्टर सरसे मिलवेलकय तऽ हम गेलियै डाइरेक्टर सरसँ तऽ डाइरेक्टर सरसँ मिललियै मतलब बहुत आदमी छलय आएल छलय मिलय लऽ तऽ हमर भी नम्बर एलय तब हम गेलियै वहाँ मिलनेके लिए मिलय लऽ तऽ ओकर बाद डाइरेक्टर सर बोललकय कि तोहर कहाँ घर छहुँ ईसभ फलना चिलना पुछलकय ओकर बाद हम बोललियै सर अभी तऽ हम फीस नहि दे पयबय आओर एतना फ़ीस छै थोड़ा से कम करु तऽ सर बोललकय ठीक छै हम कर देबय तु एप्लिकेशन लिख कऽ दे तऽ हम भी तैआर होय गेलियै एप्लिकेशन लिखकऽ दय देलियै ओकर बाद ओ हम एप्लिकेशन लिखकऽ देलियै फेर हमर काम होइ गेलय